میں نے چند کتابیں مطالعہ کی ہے اردو میں اردو ناول کی بھی کی ہے اردو ہسٹری کی بھی کی ہے اور ہندوستان کے ہسٹری کی بھی میں نے اسٹڈی کی ہے اور جن کے مصنفین اور بھی میں نے اسلامک کتابوں کی بھی کیا کہتے ہیں میں نے اسٹڈی کی ہے مطالعہ کیا ہے میں ابھی ان دنوں بھی میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں جس کا نام ہے فیض احمد فیض یہ بڑے شاعر گزرے ہیں اپنے زمانے کے انیس سو انیس سو یہی چالیس یا پینتس کے ہیں وہ ان کی کتاب یہ بہت ہی شاندار ہے اردو ادب میں بہت سارے انہوں نے تجربات مشاہدات اور جو ہے روز مرہ ہونے والے واقعات کو اس کے اندر پرویا ہے اور سب سے بڑی بات اس کی مجھے یہ لگی سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر اردو کو اور اردو کی اہمیت کو اردو کی خوبی کو خوب اچھے سے اجاگر کیا ہے انہوں نے اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے اس نے اردو کے اچھے اچھے اور چھوٹے چھوٹے سے محاورے کو بھی استعمال کیا ہے جس سے انسان بہت جلدی متأثر ہو جاتا ہے اور وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے اردو کی خوبی کو انہوں نے بہت اچھے سے اور سہل انداز میں اجاگر کیا ہے جو مجھے بہت پسند آئی بہت بھاتی ہے فیض احمد فیض کی